हैलो लोह्ड़ी दा तेहार मनान्ने आं अस डोगरी च फुल्ल खरीदने आं पतासे खरीदने आं गच्चक खरीदने आं चिड़बे रेओड़ियां खरीदने आं ते फिर कुड़ियां कड़ियां नचदियां गांदियां बजांदियां ते ठीक ठाक मनान्ने आं तेहार रातीं भुग्गा गी जलान्ने आं अर्ग दिन्ने आं ते ठीक ठाक मनान्ने आं तेहार हां ते जेह्ड़ा बी तेहार आवै शैल खुशी कन्नै मनान्ने आं खुशी कन्नै अवै खुशी कन्नै मनान्ने आं शैल पकोआंन पकाने आं बल्ले संगरांद होंदी ऐ पकोआन पकाने आं ते मालक दा नांऽ लैन्ने आं गान्ने बजान्ने आं ते बस ठीक ठाक मनान्ने आं देयाली देयाली दा तेहार मनान्ने आं मोमबत्तियां आह्न्ने आं फिर कोट्ठे पर बालन्ने आं बाह्रें बालन्ने आं ते पटाके ठोआलदे बच्चे बच्चे पटाके ठोआलदे ते हस्सदे खेढदे बम्ब पटाके चलांदे शैल खुशी मनांदे बच्चे ते बस राड़े राह्न्ने आं हाड़ म्हीनै हाड़ म्हीनै राड़े राह्न्ने आं ते कुड़ियां पैह्लें ते बाह्र बचैरियां जंदियां हां ते अजकल्ल ते इन्ना है निं ब तां बी राड़े रांह्दियां कुड़ियां गांदियां चित्तरदियां फुल्ल पांदियां चित्तरदियां शैल सजांदियां कुड़ियां ते फिर गांदियां बाह्र जंदियां कट्ठे होइयै कट्ठे होइयै गांदियां नच्चदियां टप्पदियां कुड़ियां शैल बनांदियां तेहार हां खाना बी खंदियां फिर पकाआइयै पकोआन लेंदियां कुड़ियां किट्ठियां होइयै बेहियै खंदियां हां नाग नाग चित्तरदे हां एह्दे तेहारा दे नांऽ केह्ड़े मिगी आंदे न नाग चित्तरने बाह्र बी जाना शैल अपने मनान्ने तेहार जो बी तेहार आ'वै शैल डोगरे मनांदे रक्खड़ी दा बी शैल मनांदे तेहार रक्खड़ी आंदी ऐ कुड़ियां आंदियां न भ्राएं गी रक्खड़ी बनदियां न मिट्ठा मूंह् करांदियां डब्बे आंदियां न ते अपने शैल भ्राऽ बी शैल खुशी कन्नै बनांदे भेजदे मिट्ठा मूंह् भैन भ्राऽ करदे ते शैल कुड़ियां आंदियां जंदियां शैल मनांदे डोगरी दा ते ओह् करदे रंगोली बी बनांदियां कुड़ियां ते शैल अपने दिक्खदियां सुनदियां बैठदियां नमीं लाड़ी नमीं लाड़ी बी आंदी ओह् बी शैल अपने आंदियां लाड़ियां ते शैल अपने आह्ननियां लाड़ियां ते शैल अपने ओह् बी ठीक ठाक बच्चे रौंह्दे बौंह्दे शैल अपने ब्याहियै आंदी दियां होंदियां न हां ठीक ठाक रौंदियां न नमियां लाड़ियां मुड़े ठीक ठाक अपने चूड़ियां चाड़ियां पाई दियां होंदियां चूड़ा पाए दा होंदा ठंकांदियां अंदर बाह्र जंदियां हस्सदे खेढदे करवा चौथ बी जंदू कुड़ियां बज़ार जंदियां लाड़ियां चूड़ियां आह्नदियां बिंदियां आह्नदियां अपना होर हार शंगार आह्नदियां ते लांदियां ते गीत गांदियां शामीं रंगोली बनांदियां अर्ग दिंदियां ते अपने शैल मनांदियां पराने गीत गंदियां कुड़ियां फिर लोह्ड़ी दे तेहार दुए देयाली दे जो बी होंदा ऐ गांदियां कुड़ियां शैल मनांदियां अपने शैल खेढदियां खूढदियां शैल हां हां खाना बी खंदे हां खंदे कि ओह्दा घ्यूर पकांदे फिर खंदे ते अर्ग देना होऐ फिर पानी बी मुड़े लाड़ियें गी पलैदें जिसलै अर्ग देना होंदा ऐ ते बड़ा शैल मनांदे खुशी कन्नै तेहार शैल हसदे खेढदे बच्चे बड़ा सोह्ना मनांदे हां जेह्ड़ा बी तेहार आ'वै शैल डोगरे शैल मनांदे खुशी कन्नै हां बड़ा सोह्ना मनांदे हां